हँ यौ की हाल चाल सब छै सबटा अरे हँ हम सब खेलेबो करैत छियै अथी प्रतियोगिता सबके आयोजनो करैत छियै एमहर दरभङ्गा जिला सबमे देखैत छियै जे लोककेँ खेलके प्रति बड़ रुचि छै आओर बहुत खेलेनहारो सब छथिन ओ सब अपन मौका हुनका सबके मिलैत रहैत छै करैत रहैत छथिन तऽ आहाँ एहिमे फोन किआ हमरा कयलहुँ अरे एतऽ जे छै से दरभङ्गा सबमे ई तऽ हायाघाट जे छै ततऽ जे छै से दश दश ऑभरके खेल कऽ अथी होइत छै प्र अथी मतलब जाएगो टीम छै एक महिना तक चलैत छै लगभग तऽ अहाँकेँ जे छै से कोन अथीसँ अइ अहाँकऽ कोन बोलिङ्गो करैत छियै कि खाली बैटिङ्गे टा यौ क्रिकेट खेललासँ अहाँकेँ लाभो यऽ अगर अहाँकऽ अच्छा प्रति प्रदर्शन भेल तऽ जे छै से अहाँ स्टेटो बोर्ड से एतसँ सेलेक्शन कऽ कमिटी बैठलै हँ एहि बेर जे देखिऔ ने से रण्जी सब जे होइत छै तऽ ई सबसँ क्रिकेट एसोसिएशन कऽ सबटाके एतऽसँ एथिन प्लेयर सब चुनैलऽ सब चीज बढ़िआँ चुनि चानि कऽ प्रतिभाशाली व्यक्ति सबके लए जयथिन आ दोसर बात छै खेलबै तऽ अहाँकऽ इनामो मिलत फेर अहाँकऽ रोजगारो कऽ बहुत बड़का अथी छै ई हँ आइ काल्हिके जमानामे तऽ अहाँ देखबे करैत छियै कि खेलके कतेक पैघ पैघ आयोजन सब होइत रहैत छै आ खेल जे छै ने से आइ काल्हि जे छै से लोक लोककेँ बहुत ऊँचाइओ तक लए जाइत छै जेनाकि पैघ पैघ खिलाड़ी सब छथिन सचिन तेन्दुलकर सब ओहो सब एहिसँ खेल कऽ कतेक कतेक नाम छै अहाँ जे छै से अहाँके पास ई ऑपोरचु मतलब ई अवसर दिअऽ जे अहाँ खेल कऽ केना अथी तरीकासँ लै छियै जे अहूँ कऽ ओहिमे कैरिअर बनि सकैया अहाँके गावँमे कोनो प्रतियोगिता सबके आयोजन होइया हँ नहि हमहूँ सब सोचि रहल छियै कि जे कनि गावँ लेवल पर जाऽ के देखियै नऽ अच्छा अच्छा प्लेअर सब जे छै ने से चुनिकऽ ओ जे रिपोर्ट जे छै से सबटा बोर्ड लगन जयतै ताहि दुआरे हमहूँ सब सोचि रहल छी कि एकदम नजदीकसँ जाए कए अच्छासँ प्लेअर सबके चुनि चुनि कऽ जे छै से देबै जे आगाँ ओ भविष्यमे काम देतै अच्छासँ से अहाँ कतुका निवासी छियै अच्छा हँ द द जिला तहन छै लेकिन हँ गावँ ठीक छै अहाँ सब चीज अपन जे छै ने जतेक भी अथी अहाँकऽ नाम पता से सब हो से सब जे छै ने से हमरा एगो नम्बर हम अहाँकऽ कनी देरमे मैसेज से कहि देब अहाँ हमरा पर भेज देब अहाँकऽ जाहिसँ हम अहाँकऽ जरूरत पड़त तऽ हम अहाँकऽ बुलाए लेब एम्हर हैआ ठीक छै तऽ आओर